وعلیکم السلام جی میں بک اسٹور سے بات کر رہا ہوں جی بتائیں جی آپ بتائیں جی ہاؤ ٹو لرن انگلش موجود ہے آپ کو کتنی مقدار میں کتابیں چاہییں ایک کی قیمت دو سو روپے ہے اور آپ دس بتا رہی ہیں تو اس حساب سے کم کر دیا جائے گا

اس میں پچیس پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جی تو اس میں آپ کو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اور کوئی کتاب مطلوب ہو تو بتائیں جی نام بتائیں جی ٹیپو سلطان موجود ہے جی وہ پرانے ایڈیشن میں بھی ہے اور نئے ایڈیشن میں بھی ہے آپ کو کس ایڈیشن میں مطلوب ہے جی نئے ایڈیشن کی قیمت ڈیرھ سو روپے ہے اور پرانے ایڈیشن کی قیمت سو روپے ہے

جی مل سکتی ہے وہ مکتبۂ شامہ کی چھپی ہوئی ہے جی بہتر ہیں میں آپ کو بل بنا کر پے کر دیتا ہوں اور آپ جو ہیں بل پے کر دیجیے آپ بل پے کریں گے تو میں آپ کو آپ کے پتے پر یہ کتابیں ارسال کر دوں گا جی بہتر ہے ٹھیک ہے شکریہ محترم و علیکم السلام